टेक्नोलॉजी जे वधय वजह सां असांखे घणाई फ़ाइदा मिलिया आहिनि जीअं त बसियुनि ट्रेनियुनि ऐं जहाजनि जूं टिकेटियूं असां घर वेठे कढी सघंदा आहियूं ऐं असांखे ख़बरु पवंदी आहे त असांजो नंबर कहिड़ी ट्रेन में कहिड़ी बोगीअ में कहिड़ो नंबर आहे ऐं उन लाइ असांखे घर मां ऐं ट्रेन जेकॾहिं लेट सेट आहे त असां उन हिसाबु सां घर मां निकिरंदा आहियूं इन लाइ सरकारि ॾाढो सुठो कमु हलाए रही आहे जंहिंमें असां खे घणा ई फ़ाइदा मिली चुका आहिनि